हा ॿुधायो हा मूंखे न कंप्लेन दरिज कराइणी आहे उमा मां रामनगर मां थी ॻाल्हायां रामनगर सूरत मां उमा माधवानी असांजे घर जे साम्हूं आहे न हिकु परिवार रहंदो आहे त हुन में हाणे दिवाली ते न मुंहिंजे घर में मुंहिंजी नंढी भेण आहे त उहो इअं ॿाहिरि खेॾे थी त उहे फटाकड़ा ॿारनि पिया सॼा त हुन में साम्हूं वारे जो पुट आयो त उहे न इअं मस्ती मस्ती में उन मथे ते सॼो बारूद विझी छॾियईं त हिन ॻाल्हि ते थोरी असां सी बहसु थी वेई उन्हनि साम्हूं वारनि सां कि इअं मतलबु चेतना माधवानी हा त हिन ॻाल्हि ते असांजी बहसु थी वेई उन्हनि सां त उर उहो ॻाल्हि त पोइ उते ई पती वेई हुन खां पोइ वरी हाणे न असांजे घर में रिक्शा हलाईंदा आहिनि त असांजी सोसाइटी में हर कोई असां इअं रो हाउस आहे असांजो त हुन में हर कोई पंहिंजे घर जे ॿाहिरां कार जी पार्किंग कंदा आहिनि पंहिंजो कार जे की बि गाॾियूं अथनि उन्हनि खे सभु पंहिंजे घर जे ॿाहिरि पार्क कंदा आहिनि त असां असांजा बि घर में रिक्शा हलाईंदा आहिनि त असां पार्क कई त उहे च उन्हनि जो चइण इअं आहे की रिक्शा न था बीहारे सघो हिते सभिनि खे ग गाॾियूं बाहिरि कढणियूं हूंदियूं आहिनि त हुन में दिक़त थी थिए ॾाढी अगरि रिक्शा बीठी आहे त हिते त हीअं करे इन ॻाल्हि ते ॾाढी बहसु थी वेई त थोरी गाली गलोच थी मारा मारीअ विच में अची वेई ॻाल्हि त उहो साम्हूं वारा न सिधो चाकू ई खणी आया घर मां न न कंहिं खे लॻो कान्हे चाकू पर इअं चाकू खणी आया त ॻाल्हि हिन हदि ताईं पहुची वेई आहे मतलबु पहिरीं बहसु असां हुननि जी हलाए छॾी उन्हनि जी तरफ़ सां ई हुई हाणे बि हुननि जी तरफ़ सां हुई मारामारी ते आया जाम ख़राब गाल्हियूं गलोचूं पिया करनि तोड़ फोड़ ते अची विया हुआ हथु खड़ण ते अची विया हुआ पोइ साम्हूं वारा जेके असांजे रहंदा आहिनि उन्हनि जो नालो भरत अथनि भरत बेसणिया

न उहो गाली गलोच ते त अची विया पंहिंजे सोसायटी में हुननि जा ॿिया बि रहंदा अथनि त माइट त उन्हनि खे बि त हुननि घुराए छॾियो त हुन में ॾाढी असां सां इअं त उहे बि अची विया उहे बि जाम ॻाल्हाइनि पिया गाल गारियूं पिया ॾियनि मारामारी ते अची विया इहो सफ़ा टोड़ फोड़ ते अची विया घर जे ॿाहिरां जेको सामानु पियो हूंदो आहे उहो फिटी करण ते अची विया ख़ाली हेतिरी ॻाल्हि ते की रिक्शा पार्क न कयो त असां इअं असांजो त चइण इअं हुयो की हर कोई पंहिंजी सोसाइ घर जे ॿाहिरां जी जॻह यूज़ करे थो त असां छो न था करे सघूं असांजो बि हक़ आहे असांजो घर आहे हा त मूंखे हुननि जे खिलाफ़ कंप्लेन दरिज कराइणी आहे हांजी हा हा लिखी छॾियो न बिल्कुलु हा मुंहिंजो इहो ई नंबर आहे त मूंखे इन ते कंप्लेन कराइणी आहे मूंखे उन्हनि खे वॉर्निंग ॾियाराइणी आहे हा त हुन हिसाबु सां आहिनि त तव्हां मतलबु न उन्हनि खे थोरी इअं धमकी ॾियाराइणी आहे त सुभाणे को असांखे चाकू लॻी वञे हां अगरि त कंहिंखे बि कुझु थी थो सघे कंहिंजी जान पेई वञी सघे त उन्हनि बराबरि अन जेको कानून में हुजे उ उन्हनि जो उन्हनि जे खिलाफ़ एक्शन खणणो अथव तव्हांखे हा लिखो एड्रेस गोकुल रो हाउस रामनगर लीलाशा वाड़ी जे पासे में रामदेव रोड सूरत घर नंबर अरड़हं हा हांजी हा हा त बिल्कुलु मुंहिंजी कंप्लेन दरिज करे छॾियो न जॾी मां अवेलेबिल रहंदीमांव तव्हां जॾी बि फ़ोन कंदव हा हा हा बिल्कुलु हा ठीकु आहे